पहिलुका जबानामे बिजली आदमी नहि बुझैत रहै डिबिआ सबसँ आदमी काज करैत रहै आबक जबानामे बिजली छै तऽ बिजिलिएसँ जा नहि बिजली आबै छै ता आदमीके घरमे कुनू काज नहि होइ छै ओहिना बैसल रहै छै चुपचाप बैसल रहै छै जे बिजली नहि छै गरमी लागै छै कोनाकऽ कोन काज हेतै जहन बिजली आबै छै तहन आदमी खाना बनाबै छै सब चीज करै छै गरमसँ आदमीके मोन बेकल रहै छै व्हाट्सऐप चलाबै छै सब चीज करै छै बिजलिए अथीएपर करै छै मोबाइलेपर करै छै मोबाइलेपर पैसा आबै छै सब चीज आबै छै बैंकोके जरूरत नहि पड़ै छै आदमीके तऽ ओहि चलिते आब बिजलिएपर सब निरभर रहै छै जँ एक मिनट बिजली चलि जाइ छै तऽ मोन लोकके बेकल भऽ जाइ छै जे बिजली चलि गेलै सब काज ठप भऽ जाइ छै कोनो काज नहि होइ छै बिजली जे नहि रहतै तऽ आदमी नहि जी सकतै ओतबीमे आदमी एकरती चलि जाइ छै तऽ आदमी परेशान भऽ जाइ छै बिजलीके चलते सब चीज बिजलिएपर करै छै